दाख्लै बाजारआव माबा बिसिना सादर बायदोंमोन आङो जि मोजां खालार खौबो मोजां साननानै बायदोंमोन आङो नाथाय न'आव लाबोनानै खालार खौबो मोजां मोनाखिसै फसायाखिसै आङो ओमफ्राय माबा सुबा बेजेसो ओंखारला बायनाय उन्दुनायावबो गरमसो जाबाय